नमस्ते हाँ बोलिए हमको गेहूँ की खेती करना है हमको ढंग नहीं आता है

वही दो तीन बीघे का लगता है

हाँ हाँ

हाँ

हाँ हाँ और धा और धान बोना है हाँ

संडा लगाते हैं दूसरे जगह काटते हैं उसको उखाड़ पहले उखाड़ कर

नमस्ते नमस्ते नमस्ते हाँ कहिए हाँ चलिए ठीक है फिर नमस्ते नमस्ते